ہاں جی ساگوان کی لکڑی چاہیے تھی سر جی کیا کیا ریٹ میں مل جائے گی فریش ہونی چاہیے بالکل ایک دم صاف ستھری جی مطلب کہیں سے نہیں بھائی کہیں سے بھیگی ہوئی ہو یا کوئی کیڑا ویڑا لگا ہو ایسی نہیں چاہیے بڑھیا مال ملے گا آپ کی شاپ پہ اچھی کوالٹی میں فسٹ فسٹ والی ہے سیکنڈ ان شاء اللہ چلو میں آپ کی شاپ پہ آتا ہوں پھر ٹھیک ہے اچھے سے نکال کے رکھنا بڑھیا والی ٹھیک ہے